साढ़े घरा दे कोल कालेज ऐ इक रियासी कालेज ऐ ते इक कटरा यूनिवर्सटी ऐ इक माता बैश्णो यूनिवर्सटी ऐ इक पोलिटैक कालेज ऐ आई टी आई कालेज ऐ पर रियासी कालेज बी हून बड़ा शैल बनी गेदा पैह्ले लोक भेजदे नेईं हे अपनियें कुड़ियें गी कालेज पढ़ने लेई हून सूव सुविधां नेईं हियां उत्थै शैल हून शैल सुविधा होई गेई दी रियासी कालेज बिच्च हून बच्चें पढ़दे बी हैन हून टीचर बी शैल न स्टाफ बी शैल आई गेदा हून टीचर पढ़ांदे बी हैन बच्चें गी नालेज बी दिंदे न पढ़ाई लखाई दे बिना अज्जकल कक्ख बी नेईं ऐ पैह्ले टीचर बी नेईं आंदे हे इक दिन आना दो दिन छुट्टियां मारी ओड़नियां इयां गै टाइमपास करियै चली जाना जिसलै आना हून शैल मतलब पढ़ांदे न शैल मतलब सुविधां हून लोक अपने बच्चें गी हून शैल घरै बाह्र बी कड्डदे न नेईं ते लोकें गी पैह्ले जम्मू आना पौंदा हा ओह् बड़ी दूर पौंदा हा उत्थै कोल कालेज हा उत्थै एह् सुविधां नेईं हियां ना बत्ती होनी ना किश होना ना बच्चे किश समझना ना समझाना उनेंगी बड़ी मुश्कलां औंदियां पर अज्जकल ऐसा किश नेईं ऐ अज्जकल इन्नी सुख सुविधा होई गेदी ऐ टीचर शैल नालेज दिंदे बच्चें गी शैल पढ़ांदे कुसै चीज दी जरूरत होए बुक्का शुक्कां अपने कोला सब गाइड करदे उनेंगी इक कटरा युनिवर्टसटी बी ऐ माता बैष्णो बड़ी टाप जम्मू दी मन्नी दी युनिवर्टसटी ऐ उत्थै अज्जकल बच्चे एम ए करै दे पी एच डी करै दे पी जी करै दे शैल मतलब बच्चें गी शैल नालेज दिंदे इन्नी सारी सुख सुविधा ऐ जम्मू दी मन्नी जन्नी दी बाहरा बच्चे औंदे उत्थै औंदे पढ़न ते बच्चे नर्सें दा कोर्स करा दे सब कुछ करै दे शैल नालेज दिंदे फैस्ट बी होंदे उत्थे टाइम टू टाइम कोई फंक्शन होए सब कुछ फैस्ट फुस्ट होना शैल मतलब शैल पढ़ांदे उत्थै शैल नालेज दिंदे टाइम टू टाइम छुट्टियां एह् बो ब्रेक देनी सब कुछ मतलब शैल ऐ बच्चे होस्टल च बी रौंह्दे होस्टल बी शैल होई गेदे हून शैल कमरे उनेंगी दित्ते दे हून कटरे युनिवर्सटि बिच्च डोगरी दे हून च बी होन लगी पे दी ऐ एम ए करै दे बच्चे सब कुछ करै दे हून डोगरी दी बी पैहले डोगरी दी लोक पैहलें मनदे नेईं हे हून डोगरी बी शैल मतलब उनेंगी नालेज दिंदे पढ़ांदे हून डोगरी दी बी लोके गी वैल्यू पता चला दी ऐ लोक डोगरी बोलने कौला शरमांदे हून पता चला दा ऐ के डोगरी की बोलनी चाहिदी अहमियत केह् ऐ अस डोगरे आं असें डोगरी बोलनी चाहिदी एह् नेईं अज्जकल हिन्दी अंग्रेजी दा जमाना बड़ा चले दा पर अज्जकल डोगरी बी बोलनी चाहिदी डोगरी दा बी बड़ा फायदा ऐ मतलब सारी नालेज दिंदे होर आई टी आई कालेज बी ऐ उत्थै बी बच्चे घट्ट गै जंदे जिनें डिप्लमें डिग्रियां डिप्लोमें दै लैने होन जिनें शैल ऐजूकेशन लैनी होए डिग्रियां लैनियां होन जिनें शैल नौकरी लैनी होए ओह् अज्जकल रियासी बी कालेज शैल ऐ कटरा यूनिवर्सटी बी शैल कालेज ऐ अज्जकल बच्चे उत्थे पढ़दे जम्मू कोला छुटकारा पेई गेदा जम्मू बड़ा दूर पौंदा हा नेईं ते हून शैल मतलब बच्चे पढ़ै दे शैल मतलब कोई किश करा दा ते कोई किश करा दा मतलब शैल पढ़ाई चला दी उंदी